हॅलो शेलटन वाज न्हय ओलांतल्यान आत्ता तुमकां फोन केल्लो पळय हणजूणांतल्यान म्हाका फोन आयिल्लो की परवरी ब्लॉक जाला सो म्हाका णवांक फ्लायट आसा तुमी आमी एक काम करया आमी पर पर्रा परवरी खातीर पर्रांतल्यान माडांतल्यान अशें या सालिगांवांतल्यान टाकये कडेन भायर सरया कारण सगळे ब्लॉक आमकां चुकतले आनी म्हाजी णवाची फ्लायट आसा सो आतांच साडे पांच जाला म्हाका सात मेरेन तरी पावपा जाय थंय सो पळय कशें कितें तें